ان دنوں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ایپس فیس بک انسٹرا گرام ٹیوٹر یہ ہیں یہ سب سے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں آج کل اور اسمارٹ فونس کے کچھ نقصانات بھی ہیں اور کچھ فوائد بھی ہیں فوائد تو یہ ہیں کہ ہم اس میں کچھ ایپس استعمال کرتے ہیں جیسے واٹس اپ ہے واٹس اپ پہ ہم ایک دوسرے کو میسج کر سکتے ہیں اور ویڈیو وغیرہ بھیج سکتے ہیں جو گھر کی بنا کر یا کوئی کام کی ویڈیو بنا کر بھیج سکتے ہیں جس کو دیکھ کے آسانی سے پھر دوسرا آدمی بھی کام کر سکتا ہے اسی طریقے سے پہلے جو خط بھیجا کرتے تھے تو اس میں جو ہے کافی ٹائم لگ جاتا تھا لیکن اب واٹس اپ نے ایک ایسی سہولت پیدا کر دی کہ وہ منٹو سیکنڈوں میں کام ہو رہا ہے جو پہلے کئیں کئیں دن میں کام ہوا کرتا تھا اسی طریقے سے فیس بک ہے فیس بک کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے اور اس کے نقصانات بھی ہیں نقصانات یہ ہیں کہ ہم جب فون کو استعمال شروع استعمال شروع کرتے ہیں تو اس میں کئی کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں جو گزرنے نہیں چاہییں جیسے مثال کے طور پر ہم رات کو لیٹ لیٹے اور موبائل لے لیا ہم نے ہاتھ میں اور استعمال شروع کر دیا اب وہ ایک دم رکھا نہیں جاتا اس کی چسک ایسی لگ جاتی ہے کہ تھوڑی دیر اوڑ دیکھ لو تھوڑی دیر اوڑ دیکھ لو تھوڑی دیر کرتے کرتے کئیں گھنٹے گزر جاتے ہیں یہ نکصان ہیں اسی طریقے سے ہمارے جو بچے ہیں ان کو عادت لگ جاتی ہے اور بچوں کو موبائل کی عادت لگنا بہت گندی چیز ہے جب تک وہ تعلیم سے فارغ نہ ہو جائیں تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد جب ان کو سمجھ آ جائے اور عقلمند ہو جائیں وہ ہوشیار ہو جائیں تب استعمال کر سکتے ہیں بچے اس وقت زیادہ نقصانات نہیں ہیں بچپن میں بچوں کو اگر فون استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے تو اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں بچے اپنی تعلیم سے مکمل فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے اور دنیا بھر کی چیزیں خرافات ایسی آتی ہیں بچوں کے سامنے کہ وہ ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں اور وقت پہ اپنا کام مکمل نہیں کر پاتے جیسے اسکول کا مدرسے کا ہوم ورک ہے ان کو دیا گیا تو وہ وقت پہ نہیں کر پاتے موبائل کے چکر میں تو یہ اس کے نقصانات ہیں